जोंनि आसामाव बा भारत हादराव जोंनि गासै धोरोमा बर' बर' बर' कृस्टान ब्रह्म सोरजिगिरि सोरजिगिरि बिबार रुफामनि

थिया ब्रह्म बेफोरो दङ आरो आसामनि बा भारतनि गुबै धोरोमा गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय धोरोमा जाबाय बर' बाथौ बे बाथौयानो बाथौया बाथौ बान्दोबा सिजौया सिरिबा होन्नाय जेरै दङ बेफोरो थाइगिरा खंबा बर' गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'आ बर'आ बाथौ धोरोमा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय बे गोदोनिफ्रायनो दङ जेरै जोंहा बाथौ धोरोमा खेराय फोरबोबो फालियो जेरै खेराइयाव जोङो जारा फाग्ला मोसायो बिदिनो दौदिनि बायदिसिना बायदि बायदि खेराइ मोसाग्रा बिदिनो लोखि बायदिसिना लोखि दिखांनाय माइनाव दिखांनाय एबा बिहामजो मंग्लिनि जारा फाग्ला बिहामजो मंग्लि नागिरनाय बायदि बायदि दङ बर' धोरोमाव एबा आरो ब्रह्म धर्म होनबा जोंना गुरुदेब कालिचरन ब्रह्म बिथाङा फोसावलांनाय बिदिनो दङ कृस्टान धर्मआ बा जिसु ब्रिटिस फोरनि गालांनाय मोनसे धर्म आसामाव गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय मेन धोरोमानो जाबाय बाथौ बर' धर्म धर्म आवनो गुबै धर्म बिखायनो जोङो बे बाथौखौ सिबिबाय थानांगौ आरो जोङो बे बाथौ बर' धर्मआनो जोंनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय बाथौ धर्म